हम जे छियै एकटा पेन मतलब खरीदने रहियै ओ पेन जे मतलब बढ़िआँसँ चलैत रहै पेन बहुत अच्छा रहै ओ पेनमे खासियत छलै कि ओ बहुत स्पीडमे चलैत रहै राइटिंग भी मतलब खराब नहि होइ छलै